जोंनि गामियाव दिनैसिम इसोरनि अननायाव रावबो जिबौजों सौजा सौजायाखै जुदि सौजाब सौजायोबा जोङो सौजायोबा सोरबाफोर जोङो फार्स्थ आव बेनि बेनि सौजानाय जायगाखौ नायग्रोगोन जेनबा माबायदिमोन बा आरो जिबौखौ नायगोन आरो दि जिबौआ माबायदिमोन मानि फयजनास नंगौ ना नङा आमफ्राय बे जायगा बे सौजानाय जायगाखौ जोङो माबा जेनेबा जोङो एन्टिसेफटिक माबा फोरजों जेरै ओम डेटल डेटलजों जोङो बे जायगाखौ साफा खालामगोन ओमफ्राय साफा खालामखांनायनि उनाव बे ओम जिबौनि बिसआ दावखोनो हायैनि थाखाय जोङो बिखौ जिफोरजों मानि बे आथिं दावखोन माबा बाव दावखोनो हायैनि थाखाय जेराव सौजादों बे जायगानि इस्से गोजौआव जोङो खाथेना दोनगोन आरो बेनिफ्राय बेनि बेनिफ्राय जोङो ओ बारा माबाथारोबा जोङो बेखौ हस्पिटेल फ्राव लांगोन आरो नङाबा जेनबा जोंनि गामि खाथि खाला सोरबाफोर मोनथिनाय मिनथियोबा बेफोर मानि जिबौ सौजानाय माबादि रैखा खालामनांगौ बेफोरखौ जोङो बे मानसिनाव थांगोन थांगोन एबा जोङो डाक्टारनाव लांगोन एसेनोसै